دلہی حکومت اپنے شہریوں کو صحت و تندرست رکھنے کے لیے سال میں ایسے پروگرام کراتے ہیں جس سے اپنے شہریوں کو صحت اور تندرست رکھ سکے اسپورٹ میں کرکٹ والی وال فٹ بال ہاکی اسی طرح دلی حکومت سال میں یوگا اور دوسرے کھیل کرواتے ہیں تاکہ لوگ صحت اور تندرست رہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں